नमस्ते अरे फल लेने आए अरे केला से हाँ अनार हाँ कैसे हाँ कैसे है अनार दो सौ रुपए किलो अरे अभी एतना महंग सब्जी फल इतना दो सौ रुपया कौन लेगा भाई अरे सीजन में तो इतना महंग देता सब जे फल दो सौ रुपये का है ये नहीं तो दे सेव इतना दे दो सौ रुपया सेव बा आ अनार कैसे है अनार कैसे है हाँ आ उ अथुवा संतरा अनार केला के केला केला हाँ तो ये इतना कहाँ पर है भाई बहुत बहुत आ हजार चालीस पचास रुपया के अरे कुछ कम बेसी है इतना प इतना महंग हम तो नहीं ले पाएँगे भाई नहीं तो हम इतना महंग नहीं ले पाएँगे इतना बजट इतना अस्सी रुपया तक मंग के हमरे बस के नहीं है हँ इतना अरे इतना बताइए दो सौ रुपया सेब दो सौ रुपया का एक सौ अस्सी रुपया आ अनार संतरा संतरा भी सस लेंगे तो भाव से लेंगे इतना महंग थोड़ो न ले पावेंगे हम में नहीं ब भाव से दीजिये एकदम नहीं ऐसे इतना महंग थोड़ी न ले पाएँगे भाई त कम करिए अरे महंगाई तो क्या वो का भी वो सब महंगईआ फलवे पर महंगईआ गई ए का अरे तो ऐसा करिए हिसाब से करिए कि हम ले पाएँ हाँ तब वो अभी तब उनसे कहिए हिसाब से कि हम दे पाएँगे अब इतना करिए कि हम ले ही न पाएँगे तो क्या कहाँ से लइए हाँ अरे भाई सौ रुपया रह कर सेब सेब अब इतना दो सौ रुपया कहाँ से सेब है हँ सौ रुपया लगाइए सौ रुपया लगाइए इसके सौ रुपया अनार सौ रुपया सेब आ केला प केला प केला चालीस रुपया हाँ तब इतना महंगा तो हम नहीं ले पाएँगे नहीं नहीं हम चा नाहीं नाहीं तो हम साठ रुपया के नहीं ले पाएँगे नहीं तो हम ले ना पावेंगे हम इतना महंग नहीं ले पावेंगे नमस्ते